ہیلو کیا آپ امیزون کسٹمر سروس سے بات کر رہے ہیں میں کچھ دِن پہلے امیزون ایپ استعمال کر رہی تھی تو مجھے ایک ہیڈ فونس دکھائی دیے تھے جو کہ پانچ ہزار روپیے کے تھے میں نے وہ ہیڈ فونس آڈر کر دیے لیکن جب آ آج وہ ہیڈ فونس مجھے ملے تو میں بہت اُداس ہوئی کیونکہ یہ بہت بھاری ہے اور اِن سے سر میں درد ہونے لگتا ہے اِن کی اسپیکر بھی اچھی نہیں ہے اِس کی پیکنگ آ پیکنگ بھی اچھی نہیں تھی یہ موبائل سے جلدی کنیکٹ نہیں ہوتے اِن سے کانوں میں درد ہونے لگتا ہے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اِن کو خرید کر میں نے پیسے ضائع کر دیے